ریاستی نقل و حمل کے لئے معیار اچھا ہے ہاں مجھے لگتا ہے کہ اور دوسری دوسرے ملک کے مقابلے بھارت میں سفر کرنا سستا ہے خاص کر سرکاری ٹرینوں اور بسوں کا سفر سستا ہے آپ کم قیمت میں کم قیمت دے کر اس میں سفر کر سکتے ہیں جیسے بھارت میں دلی میں ای بسوں کا سفر بہت ہی سستا ہے